असांजे महाराष्ट्र जे कल्चर में कहिड़ो फ़र्क़ु अची वियो आहे पहिरियों जा माण्हू सादिगी नमूने रहंदा हुआ हाणे पर उहो कोन आहे हाणे सभिनी खे हाइफाइ हलण में वणंदो आहे कपिड़ो लटो उथिणी विहिणी सभिनिनि खे हाइफाइ थी खपे अॻे सादिगी नमूने हलिबो हुओ खाधो पीतो सादो हलंदो हुओ हाणे पर उहो कोन आहे अॻे धीउ खे थोरो बि ॾिबो हुओ हुन में बि माण्हू ख़ुशि हूंदा हुआ पर हाणे धीउ खे जेतिरो ॾे घटि आहे ॾिणु वार बि हाणे हुन हिसाब सां जीअं मल्हाइबो मल्हाइजे थो हुन में एतिरी ख़ुशी न थी मिले जीअं अॻिली हूंदी हुई अॼु ॾिणु वार अचनि था तॾहिं बि उहे ख़ुशी न थी मिले अॻिले जे ज़माने जा हाणे जे ज़माने में ॾाढो फ़र्क़ु आहे कपिड़ा लटा वञनि था नंढा थींदा अॻे माण्हू वॾनि खां मुंहं ढके हलिबो हुओ पर हाणे उहो कोन आहे पहिरियों हूंदो आहे माण्हू ड्रेसियुनि जो फैशन हलंदो हुओ हाणे हले थो पियो जिनि टाप जो फैशन ॾींहं पोइ ॾीहं वञनि था माण्हू कल्चर खे ॾाढो चेंज थी वियो आहे असांजो जय झूलेलाल